हँ जेना आधुनिक पौधा सागवानसभ ई अर्जुनके पेड़ हम लगेने छी ओकरो ओहिमे से देखलियै जे नहि किछु हमरा एहिठिना पहिने शीशो गाछसभ बहुत लगेने रही लेकिन ओ क्रमिक सभटा हमर सुखा गेल तैओ एखनहु हम आमके बगीचा लगेने छी बाँसके पौधा अछि अहाँ आउ ओकरा देखियौ जे हम मेन्टिनेंसमे चाहने छी जे नहि राखी जाहिसँ हमर गुजरके एकटा छी आफतमे जे कखनहु किछो होइए तऽ हरदम अरे सभकेँ होइ छै लेकिन ओहिसँ हमरा इसकुलसँ जे टाइम बचैए रविकेँ अहाँ देखब हम वृक्षारोपणके तरफ वृक्षके बचबै के तरफ हमर एकदम हम न सहयोगो नहि चाहै छी जँ अबै छै तऽ देखै छियै ओतय मारि हुअ लगै छै हमर बात के सुनत तऽ तहन अपन प्रकृतिए प्रदत्त जे बात छै ओही पौधासभकेँ हम लगबैके बात करैत रहै छी आमसँ हमरा बहुत जहन कि फायदा नहि होइए चोर तोड़ि लैए लेकिन तैओ ओकरा गाछके हम सुरक्षा करयके लेल तैआर रहै छी जे नहि हमर ई गाछ केना लागत पूर्वजमे जे किओ चखतै आइ बाबाके पेड़ नहि अछि एकटा पेड़ छल जे ओ सुखा गेलै तऽ कहैए नहि ई तऽ रोपल छियनि बाबावला आइ हमसभ बहुत पौधा लगेलहुँ लेकिन ओ क्रमिक जे छै से ओकरा विनाश भए गेलै नहि तऽ अपनाके बहुत पौधादार रही हम जाहि स्थितिमे जतेक जमीन यए ताहिमे कही नहि हमरा बहुत अछि तखनसँ एखनहु हम छी चाहै छियै नहि वृक्ष रोपण लगाबी लेकिन पैसाके अभावमे हम नहि करै छी हमरा यदि सागवानसभके जँ हुअ तऽ दिअ हमरा जे जमीन अइछ किछ ओइ जमीनमे हम चाहै छी जे नहि जेना हेतै ओकर हम लगायब ओ आठ कट्ठाके प्लॉट हमरा छी जाहिमे हम चाहै छी जे लगाबी